इक बारी भ्रावा प्हाड़ी इलाके अस चलिये चार पंज जागत साढ़ा प्लैन बनी आ कि चलो प्हाड़ै ई जाना कुदै दूर दरार घूमनै दोस्त अस चलिये गड्डी लेई होर गड्डी बड़ी परानी चली गे दूर चली गे कुदै अग्गें गए अग्गें ना कुदै कोई दुकान ना कुछ ते गड्डी गेई खराब होई ते खराब होइये गड्डी ते लग्गे अस गड्डी खो'ल्ली ठीक करन गड्डी नेईं ठीक होवै फिरी अस चारो जनें असी इक जना लगी पेआ चलान अस लग्गी पे धक्का मारन गड्डी गी ओह् चढ़ाई साढ़ा बुरा बहोत बुरा हाल असी परसीनो परसीन होइये प्हाड़ियें च ते गड्डी धक्का मारी मारी साढ़ा बुरा बहोत बुरा हाल हाली तक असें गी चेता नेईं भुल्लेआ ओह् दिन निं असें गी चेता भुल्लदा प्हाडे़ं दा ते मुड़ियै निं असीं प्हाड़ गे कदी घूमन ते सोची ले कोई नमीं गड्डी लैंगे ते ताहीं जाना प्हाड़ घूमन नेईं ते नेईं जाना प्हाड़ घूमन भ्रावा करना केह् प्हाड़ जाइयै ना कुछ मिलदा ते ना कुछ ना उत्थें कोई डॉक्टरै दी दवाई कुतै बमार होइये ते कुत्थुआं दवाई लैनी बहूत बुरा हाल होंदा प्हाड़ें च भ्रावा सब किश लेइयै जाना कन्नै इ'यां नेईं बारा खंदा